शारीरिक व्यायाम ई हो गेलै जइसे कि हमसब गेलिए बहुत जिम करैलए गेलिए तऽ ओहिमे हइ जे मतलब सारा शरीर मतलब पार्ट पुरजा मतलब सारा शरीर कूदफान हो गेलै मतलब डिप्स हो गेलै ईसब चीजके हो गेलै मतलब शारीरिक व्यायाम आओर जइसे कि योग व्यायाम हो गेलै तऽ योग तऽ योगमे ई होइ छै जइसे कि आसन एक जगह बैठिके जइसे साँस उपर करिके मतलब साँस फूलब साँस उपर करिके कतना मिनट तक करि सकै छिए हमसब तऽ ओसब हो गेलै योग व्यायाम